अ सार नै हानि सोमोन्दै

अ नै दाखालि सखआव लोगो मोननाया अ अ अ

अ अ दे बुंलाय बुंलाय

आदसा आदसा ओमफाय ओरैनि इयाव फिसफोर लागोन नामा अ

अ अ

अ नामावबो इसे गोरोन्थि जाना दं बे एफिडेभिट बानायब्लानो जागोन नामा इसे

आदसा

अ

ए बेथ' दंमोन आरो बिखो लांजागोन लांजागोन आङो माने इसे उसुबिदा जादों न'खराव इसे आङो माने फाननायसैमोन आरोना एयाव इसे लोमजानायनिबो जाहोदो न'खरनि सासे मानसिया फाननो गोनां दा उम उम

अ जागोन सार जागोन सार